हमारे गाँव में बहुत सारे बिज़नीस हैं गाँवो में गाय भैस को पाल कर दुध का व्यपार करते हैं दुध से वह घी बना कर घी का व्यपार करते हैं सब्ज़ियों या फ़सलों को उगाकर सब्ज़ियों को भी बेचने का व्यपार गावो में किया जाता है सब्ज़ियों तथा फ़सलों का बिज़नीस बहुत अच्छा बिज़नीस है यह बिज़नीस इसमें लागत कम लगती है लेकिन आमदनी अधिक मिल सकती है मुर्ग़ी पालन मतस्य पालन फूलों का निर्माण उन्हें शेहरो में बेचना ये सब गाँवो में किया जाता है इससे आमदनी बहुत अधिक हो जाती है फूलों का निर्माण करके गाँवो से शेहरों की ओर बेचना गाँवो में उतनी बिक्री नहीं हो पाती है इसलिए गावों के लोग जनसंख्या कम होने के कारण शेहरों में जा कर अपने उत्पाद को बेचते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं पेड़ पौधे लगाने से उनको जड़ी बूटी प्राप्त होती है जड़ी बूटी से लोग दवाइयाँ बना सकते हैं बहुत और डॉक्टरों के पास जड़ी बूटी इससे यह सब होती है बहुत बड़ा बिजनेस गाव में है यह गावों में भी शेहरों के जैसा ही रोज़गार प्राप्त हो सकता है गावों के लोग दूध तथा घी को बड़े शेहरों में बेच देते हैं उससे उनका रोज़गार भी अच्छा चलता है और अपना और अपने परिवार को चलाने के लिए आमदनी भी आ जाती है घरेलु खाद यह भी गाँव में ही बनाया जाती है जिससे कि अच्छे से खेती की जाए कोई भी फ़सल उगाने के लिए उसमें खाद की आवश्यकता होती है और गाँवों में खेती अधिकतर होती है जिससे कि उसमें लेबर की आवश्यक्ता भी होती है और लेबर अधिकतर गाँवों में ही लेबरों की संख्या अधिक होती है